हैलो आं जी मैडम जी नमस्ते में लिपी लिपी बोल्ला ना कटरै दा में इक्क दुकान दिक्खी ही में इक्क दुकान लैती ऐ मतलब उंदे कन्नै गल्ल बात होई ते किराए दी बी गल्ल बात होई पंज ज्हार किराया देना उनेंगी म्हीनै दा में सोचेआ कि उत्थें कोई कम्म खोह्ल्लेआ जा लेड़ीज़ दा कम्म खोल्लेआ जा कोई कपड़ें दा जि्यां कोई मतलब लेडीज़ कपड़ा गै रक्खना ते मतलब कम्म चली जाना ते ते नेईं नेईं ते एह् कटरा सिटी बी ऐ ते नेईं जादा इन्ना जादा ओह् ऐ मतलब सिटी दे थोह्ड़ा केह् नांऽ गली दे अंदर ऐ ते मतलब म्हल्ला जादा गै काफी ऐ नेईं नेईं ओह् में सबकिश दिक्खी बैठा ते एह्दा कोई लाज़ निं होंदा ऐ ते इत्थें लोग काफी न ते मतलब ग्रांऽ बी ऐ सिटी बी ऐ आं आं ओह् करना गै पौना आं ठीक ऐ दिक्खी लैओ तुस मेरा ते सलाह् इयै ही कि करी लैंदा कम्म ओह् ते जानना बी ऐ थोह्ड़ा बहोत कम्म ते कन्नै लेडीज़ बी रक्खी लैगे जेह्ड़ा लेडीज़ दा कम्म बी करै ते एह् चली जंदा बाऽ मतलब कम्म चली जंदा ते बाकी ओह्बी ऐ होर बी ते उंदे कोला बी थोह्ड़ा बहोत कम्म लेई सकने अस जेह्ड़े होटल बिच बी करदे गुजारा जां यह वो लेकिन कम्म दा घाटा निं ऐ ते मतलब एह् ऐ कि थोह्ड़ा बहुत कपड़ा पाना पौना लेडीज़ बगैरा रेडीमेड बी रक्खी लैने कपड़ा बी रक्खी लैना ओह् ठीक ऐ भी तुस कल्ल आएओ ते कल्ल दिक्खी लैएओ ठीक ऐ भी